ना हमनायनि बिसय ना हमनायाव जों गोदो आखायजोंथ' मोना आस्रा जे दंमोन बे आस्रा जेजों आस्रा जेजोंथ' दुब्लिफ्राव सारजाया नालाय जों बिदिनो दैमा गाथोनफ्राव सारोमोन आरो ना गैयाब्ला माजों जानो माजों मानो दा बिदिनो दैमा गाथोनफ्राव आस्रा जेजों सारदों जान्जियाव खबाय खाबाय जेरबासेब्लाबो जों आस्रा जेजों सारोमोन आमफ्राय जान्जियाव जबाय खबाय खानायाव जों फेन्दासे थांनानैबो सारोमोन बेवहाय जोङो मा मा ना मोनो गोदोनि ना गोदोनि समाव नाया मेरलाथारमोन बावहाय नायाथ' मेरलाथारमोन नालाय बाब बुहुथ ना बायदिसिना बे गिदिर गिदिर ना फिथिख्रिफ्राबो गिदिर गिदिर आरो मागुरबो मोनोमोन सिंगिफोरबो मोनोमोन आरो थाङै थाङै थेंगोनाफ्रालाय देबोर नांलायखायोमोन गोदोनि समाव बिदिनो आखायजों हमनो हायैखाय जों आस्रा जेजों बाहायोमोन आस्रा जेजों गोबां ना बुथुमोमोन जोङो बिदिनो फोरानलायो नाफामफोर देयो बिदिनो जेथिया आस्रा जे गैला दुब्लिफ्राव नङाबा बे दंग फिसा फिसाफ्राव आखायजों हमनो हाया दाना खखा खखा सायो सेन सायो बिदिनो जोङो बान्दो बानायनानै बिदिनो जायोमोन आरो दंगफ्राव गोबांथार ना नाङो बेफोरावबो ना बोथिया बिदिनो फिथिख्रि थुरि नायाथ' मोनसेल' गैया नालाय गोबां जाथिनि ना दं फिथिख्रि थुरि बायदिसिना बिदिनो बे दंगफ्राव बिदिनो जायोमोन आरो दा दैज्लां समाव दुब्लिफ्राव हालेवब्ला हिन्जावफ्राबो नाखौ नुयोमोन दै दैजों हालेवनाय समाव बे समाव जेखाय लाङो खबाय लाङो ना नुब्ला बिदिनो गुरो बिसोरबो खबाय गेजेरफा सोरबा खाबायफा बिदिनो मोनबोयो बिदिनो दैलांफ्रावनो नाया मेरला नालाय हालेवनायफ्राव नाया रोनावला बायो दुब्लियाव बेफोरखौनो जोङो जेखायजों गुरनानै नङाबा मुसारिफोरजों हनानै गोबांथार ना जायोमोन आर दै रान्नाय समावबो एथिया गुरनो जायगा गैला दंगफ्राबो रानजोब्बाय बिदिनो बे दंगखौ आलि थेयै थेयै खथा खथा खालामनानै थुरसिफोरजों थिंफोरजों सारगारनानै खथा खथा हमोमोन बेयावबो गोबां ना मोनोमोन बेवबो मागुरफोर मोनो थुरि सिंगि बालाबाथिया बिदिनो गोबां ना मोनोमोन ना हमनाय समावबो जों गोबां बायदि बायदि खालामनानै बिजोंनो जायोमोन आरो गोदो दा बिदिनो जायै जायै जाबोदों गोबाव समाव बिदिनो जायै जाबोनानै बुहुथ जायगायावनो जों थांबाय बुहुथ जायगायावनो बिदिनो खालामनानै जाहैयो आरो मावै दाङै नाफोरखौबो बिदिनो गुरनानै जायो